नमस्ते अच्छा हाँ बढ़िया दूध मिलेगा वो ही है साठ रुपया लीटर भैंस का कम कहाँ है इस समय कम पता कर दिए हैं कन्सेक्सन होगा गाय का लेना पड़ेगा तो कुछ कम हो जाएगा

चलिए तो गाय वही चालीस रुपये पड़ जाएगा ले लीजिए कब चाहिए कब चाहिए आपको चौबीस अप्रैल चलिए चौबीस अप्रैल तो बहुत लगन है ठीक है कुछ करते है तीन कुंटल का जुगाड़ आपको नहीं नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है बहुत दूध है ऐसा बात नहीं है बहुत दूध हम लोग दे रहे हैं देंगे आपको कितना चाहिए तीन कुंटल ना ठीक हैगाय का है ना की वो भेंस का भी इसमें अच्छा अच्छा

चलिए तब कब चाहिए शाम में कि दोपहर में सुबह में नहीं तो अपना साधन करना पड़ेगा ना भेजना अपना साधन अपन भेज किसी को भेज के ले जाएँगे कैसे अपना सामान भेजेंगे किसमें ले जाएँगे हाँ हाँ तो चलिए तो देखते है हम ठीक है तो आप हम भेज आपको हम गाड़ी करके लदवा कर सब तब तुम भिजवा दे रहे हैं आपके यहाँ चलिए टाइम से जब किसी को भेज दीजिए हम भिजवा देंगे जिससे कि अपन अपना बंदा भेजेंगे तो वो रहेगा सामने हाँ बस भेज दीजिए हम लदवा के भिजवा देंगे आपका